مشرقی دلی ضلع میں کافی سارے تیوہار جو ہے منائے جاتے ہیں جیسے کہ ہمارا دشہرہ ہوگیا عید ہوگئی عید الاضحیٰ ہوگئے عید الفطر ہوگیا ہولی ہوگئی دیوالی ہوگئی یہ کافی سارے تیوہار ہمارے دلی میں مشہور ہیں جو کہ اپنے اپنے اپنے اپنے لوگوں میں اہم ہیں جیسے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے دشہرہ ہولی دیوالی یہ کچھ اہم تیوہار ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ اہم تیوہار جیسے کہ ہو گئے عید الفطر جو کہ ہمارے رمضان کے بعد منایا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ جو کہ ہمارا حج کے موقع پہ منایا جاتا ہے تو یہ کچھ ہمارے تیوہار ہیں جو کہ اپنے اپنے لوگوں میں اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور آپ کا جیسے کہ وومنس ڈے ہوگیا وومنس ڈے پہ بیسکلی ہم وومنس کو امپورٹنس دیتے ہیں انہیں مطلب یہ ایک ایک امپورٹنس دی جاتی ہے اس دن ویسے تو ہمیں امپورٹنس ہر ایک دن دینی چاہیے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف ایک تیوہار پر امپورٹنس دینی ہے اور بھی بہت سارے تیوہار ہوتے ہیں ہمارے دلی کے علاقوں میں جیسے کہ ہمارے پنجابی بھائیوں دوارہ لوہڑی منائی جاتی ہے گرونانک جینتی ہوتی ہے تو یہ اپنے اپنے تیوہار ہیں کچھ اپنے اپنے تیوہار ہیں اپنے اپنے لوگوں میں جو کہ اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں اپنے اپنے لیے بس اور عید الاضحیٰ کے ٹائم پر ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ہماری دعوتیں ہم گوشت کھاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں اور عید الفطر کے ٹائم پر ہم سویاں کھاتے ہیں اور یہ ااپنے اپنے تیواہر ہیں اور اور دیوالی کے ٹائم پر ہمارے ہندو بھائی پٹاخے پھوڑتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں یہ اپنے اپنے کچھ ریتی رواج ہوتے ہیں ہمارے اپنے اپنے تیوہار ہوتے ہیں